जी हाँ मुझे सर्वाधिक भोजन में हमारे यहाँ का प्रसिद्ध दाल चूरमा बाटी पसंद है मैं इसे मेरे घर पर ही खाना पसंद करूँगा क्योंकि घर पल दाल चूरमा बाटी को सामाजिक तरीक़े से बनाया जा सकता है दाल चूरमा बाटी एक राजस्थानी भोजन है इस भोजन में सब से ज़्यादा पसंद मुझे दाल और बाटी है दाल के साथ में बाटियों को खाता हूँ और चूरमा जो कि अत्यधिक ही स्वादिष्ट है जिसको हम घर पर बड़े कई तरीक़े से बनाते हैं मैं इसे घर पर खाना पसंद करता हूँ क्योंकि घर का खाना बहुत ही अच्छा बनता है और घर पर यदि हम इसे बनाते हैं तो हम इस में अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी उचित और अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं